हमरा पहिले जमानाके रहै हइ छियै हमे धियापुता रहियै हमे नहि जानै छियै हमे टी वी मोबाइल नहि इन्टरनेट जेना चलल हइ तऽ इन्टरनेटपर चला कऽ सभचीज देखै हइ ओहिमे मिठाइ मोबाइलमे चला कऽ मिठाइ केना बनबै हइ सभचीज सब्जी केना बनै हइ पनीर केना बनै हइ मोबाइलमे देखि कऽ सीखै हइ बन हमरा मोबाइल नहि चलबय आबय तऽ हम मोबाइलमे नहि देखियै हम मम्मी मम्मी भाभी रहथिन तनी गो रहियै तऽ मम्मी भाभी जेना बनबै रहखिन तऽ मम्मी भाभीलू लगमे बैठियै वइसे ही देखियै तऽ देखै छियै मम्मी केना खाना बनबै हइ केना पनीर बनबै हइ केना सब्जी बनबै हइ कतेक कोन कोन मसाला डालै हइ से चूल्हा तर बैठि कऽ लकड़ीके चूल्हेपर खाना लकड़िएपर बनबै मम्मी आर खाना खाना बनबै तऽ हम चूल्हातर बैठ जैयै बैठि कऽ हम अपन चुपचाप हमे देखियै कतेक कतेक कतेक निमक ड् पड़ै हइ कोन मसाला पड़ै हइ कोन कतेकपर पड़ै हइ के नुनगर हइ के अनोन हइ से सभचीज देखियै तऽ ओहना ही देखलियै तऽ हम सीख गेलियै सीख गेलियै तऽ हमे सासुर एलियै सासुर एलियै तऽ हमर सासु खाना बनबै लए भिरेलखिन खाना बनबै लए भिरेलखिन तऽ हमे खाना बनबै लए भिरलियै तऽ ओनाहे मम्मी प् मम्मी आ भाभीकेँ देखलियै जेनाहे बनबैत खाना तऽ ओनाही हमे बनबय लागलियै सब्जी आर सब्जी बनैयै पनीर बनैयै तऽ सभ मसालाकेँ डालियै डालियै तऽ मम्मी हम सासुरकेँ दियै खाय लए सासुकेँ सासुकेँ खाय लए दियै तऽ कहियै कि अनोन भऽ जयतै सब्जी तऽ बोलथिन कहथिन आँय केहन खाना बना कऽ हमरा देलियै केहन सब्जी देलियै से माय बाप सिखेलकहु नहि ई नहि कयलकह ओ नहि कयलकह तऽ मोनमे सोचियै सोचैत सासु हमर खाय लए बैठै रहथिन तऽ सासु खाय लए बैठेै रहथिन तऽ मम्मीकेँ पुछियै मम्मी सब्जी ठीक हए मम्मी पनीर ठीक हए तऽ मम्मी कहै रहथिन कि हँ सब्जी ठीक छिकह कहियै नुनगर हइ कए तऽ कहै कि नहि नुनगर आर नहि हइ ने नुनगरे हइ ने अनूने हइ ठीक हइ सब्जी बनबै छह कहियै मम्मी पनीर यै तऽ कहै रहथिन पनीरो ठीक हइ कऽ कहियै मम्मी हमसभ की कहि कऽ नैहरामे कहियो नहि बनेलियै हम हियेँ अयलन तऽ हियेँ हम भाभी आरकेँ जेना देखलियनि हम सिखलियै सिखने रहियै देखने रहियै बनेलियै नहइ हम अयली तऽ हियाँ बनबै छी केना सासुकेँ देखलियै मम्मीकेँ भाभीकेँ बनबैत वइसे ही हियाँ हमे बनबय ल बनबय लागलियै तऽ वइसे ही हमे सीख गेलियै सीख गेलियै तऽ ससुरकेँ खाना दियै सासुकेँ खाना दियै पहिले पतिकेँ खाना खियैयै तब ससुरकेँ खियैयै सासुकेँ खियैयै जे खाना खाय लए आबै रहथिन हुनका झट हम खाना काढ़ि कऽ खाना दऽ दियनि हुनका